हेलो जी आप सांवरिया परिवहन अजेंसी से बोल रहे हो जी मैंने परसों एक कार बुकिंग करी थी आपके यहाँ से मुझे मेहतपुर से दिल्ली जाना था और मैं दिल्ली गया उस कार से तो मेरा जो एक्स्पीरिंस रहा वह बहुत ही बुरा रहा क्योंकि आपकी कार एक तो स्टार्ट नहीं हो रही थी यहाँ से और जब यहाँ से स्टार्ट हुई फ़िर धीरे धीरे चली रुक रुक क चल रही थी वह फ़िर आगे जाने के बाद उसका ए सी बिलकुल काम नहीं कर रहा था जिसके कारण मेरे को बहुत समस्याएँ भाई सा इतनी गर्मी में हम गए वहाँ पर रास्ते में कई दफा हमें गाड़ी रोकनी पड़ी जी आप यह इसको ठीक करवाइए और दूसरी बात यह है कि उसका जो टायर वगैरह वगेरी यह भी बहुत ख़राब हो गए औ इस स्थिति में हम गए वहाँ पर उसका ब्रेक शू काम नहीं कर रहे थे जब ओवरटेक आ जब ब्रीज आ रहा था तो वहाँ पर भी बहुत डर लग रहा था क्योंकि गाड़ी एकदम एलिएन्ट उसके ठीक ठीक काम नहीं कर रहे थे दूसरी बात हम जब आगे पहुँचे तो हमें बहुत सारी समस्या देखी आपकी कार में एक तो आपकी कार की जो नीचे का बैकग्राउंड है वह ठीक नहीं है उसमें कचरा फैला हुआ था दूसरी बात न तो सफ़ाई थी आपकी कार में कुछ भी नहीं था चौथी बात यह है कि आपकी कार आगे जाती फ़िर थोड़ा पथीला इलाका आता उसमें फ़िर खराब हो जाती पंचर हो जाती फ़िर एक दो जगह पंचर हुई उ पंचर जुड़वाए बहुत समय लगा भाई साब समय इतना कट गया हमारा जिसकी हद नहीं हमको एक दिन जाने का था तो डेढ़ दिन लग गया देखिए ना ऐसी समस्या आती है हमें और आपके ड्राइवर साहब जो थे उनका जो एक्सपीरीयंस जो बात करने का तरीका वह बड़ा रुखा रुखा था रुखा रुखा बात कर रहे थे वह उनसे बात करने की तमीज़ नहीं है एक तो हमको कुछ बोले तो वह शिकायत करे यार ऐसा थोड़ी ही होता है कुछ बोले तो किस प्रकार से बोले किसको शिकायत करे हमें कहीं रुकवानी थी तो रोकते नहीं थे अपने मन से कहीं भी पिचकाड़ी उड़ा देते है तम्बाकू खाते रहते हैं या थोड़ा आप अपने ड्राइवर साहब का भी जो भी है परिवहन एजेंसी में उनको सुधार किजिए व्यवहार का